जय झूलेलाल तां पुलिस स्टेशन सां त ॻाल्हायो मांखे इअं तां सां मुखे कंप्लेंन करणी आ असांए हिते केसीस ॾाढा वधी विया आइन किडनैपिंग जा ॿारनि नंढी नंढी छोक छोकरिनि खे छोकरिनि खे ॾाढो छेड़नि था अॼुकल्ह भा उनो फाने गले ते बी करे छोकराऊं छोकरिनि खे कॉलेज वञे छोकरिनि खे छेड़नि था कॉलेज वञी छोकरिनि खे त ठीक आ असां जी माउरनि खे असांजी भेनरूनि खे बि ता छेड़नि था तहां ऐं इयो असां हिन ॾिसंदी हिकु ॿियो बि केस विधो हुयो हुनमें मुंजी भेण धीअ जी फ्रैंड आ न हुअ उने हुनखे बि छेड़यो हुईंसि त हाणे असांखे डपु तो लॻेसि असांजे ॿारनि खे ॿाहिरि कढंदे हुननि खे टूशन में असांखे पाण खे छॾे त अचणो पए हुन खे वठणो तो अचणो पए इस्कुल बि छॾणो पए हा हुए त ॻाल्हि सई आ अञा तव्हांजी कुछ सुरक्षा लाए नंबर ॿुधायो न नंबर विधो हुओ खाली वापसि ॿुधाए जो न त मां मुंजी धीअ खे हुअ नंबर ॿुधाए छॾांसि हिकु ॿुरी नव अठ ठीक आ मां इअ नंबर पांजी धीअ खे ॿुधाए छॾंदीमास तेखां पो हा ठीक आ ठीक आ आए इयो नंबर हा पकु पकु असां इयो सम्झाईंदासे असांजे ॿारनि खे हुए नंबर बि ॿुधाए छॾंदासी जेके तव्हां फटाफट हुननि खे ट्रैक करे सघो हा ठीक आ जय झूलेलाल